आंनि मोजां मोनसिननाय सानस्रिनायनि जायगाया बिलो बिलोयाव आं उन्दैनिफ्राइनो सानस्रियो आरो दुगैयोमोन बिलोया जाबाय मोनसे फुख्रि बादि गुवार जायगा जेराव गोबां जायगानिफ्राय दै बोहैबोनानै बे जायगायाव दैया ज' जायो दैज्लां बोथोरनि समाव जुब जुब अखा हायोब्ला बे बिलोयाव दैया जोबोरैनो देरो बे समाव नो जोङो सानस्रियोमोन आरो बेयावनो आङो उन्दै निफ्रायनो सानस्रिनो सोलोंदोंमोन जेब्ला आं सानस्रिनो सोलोंदोंमोन अब्ला आं सानस्रिनो हायामोन आरो दैयावबो दुगैनो गियोमोन जेब्ला आं सानस्रिनो रोंबाय आरो गोबावयैनो दै सिंयाव हालुबनानै सानस्रिनो रोंबाय अब्ला आं जोबोरैनो मोजां मोनदों मानोना दैमायाव सानस्रिनो थाखाय जोबोत मोजां आरो बिलोआ दैमानिफ्राय साबसिन मानोना दैमाफोराव बोहैग्लायनाय दंबाबो बिलोआव बोहैग्लायनायफ्रा खमखाय दाहार आरो गोख्रैथिया खमखाय आङो उन्दै निफ्रायनो बिलोआव सानस्रिनो थाखाय जोबोरैनो मोजां मोनो आरो बिलोआव आङो सानस्रिबाय थायो जोंंनि ओनसोलाव दैमाफोरनि अनगायैबो आं जेब्लायबो थांबाय थाग्रा दैसा दं जायखौ जों मिथियो आइ दैमा आइ दैमाया भुटान हादरनिफ्राय बोहैबोनाय मोनसे दै जेराव जोबोरैनो दैज्लां बोथोराव दैया देरो आरो बे दैमाया जोबोरैनो गुवार आरो गोथौ जेराव जों माब्लाबा समाव हाबनो एबा दुगैनोबो हालायै दैसा दं